जोंनि भारत बरस'आव

अनेक फोरबो दङ बिखेकखै दुर्गा फुजा फोरबो बेनिफ्राय

दुर्गा फुजाजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनाव जोंनि आसामाव दङ बैसागु बैसागुआ जाहैबाय जोंनि आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे फोरबो आरो गुबुन गुबुन भारता मोनसे सेकुलार रिजोन मोनसे खान्थिि हिसाबै फोरबोआ गुबुन गुबुन थायो जेरैबायदि दा ख्रिस्तानफोरनिया जाहैबाय बरदिन इस्लामफोरनि दङ महरम थिग बेबायदिनो जोंनि भारताव बुंनो थाङोब्ला बिभिन्न' धोरोमनि धोरमाआरि फोरबोआ बेलेग बेलेग हिसाबै अनेक फोरबो दङ जायखौ बयखौबो सनमान होनानै भारत गभरमेन्टआ बे फोरबोफोरखौ सिख्रिथि होनानै बे दिनफ्राव स्कुल कलेज बा अफिसफोरखौ बन्द' होनाय जायो सनमान होलायनानै जों बेखौ नुनो मोनो आरो बिखेकखै जोंना दा नै दा खाथियाव सफैगासिनो दं आबिर गेलेनाय थारमाने हलि हलियाबो भारत बरस'नि मोनसे गिदिर मोनसे फोरबो जे बेखौ बुंनो थाङोब्ला हिन्दु मानसिफ्रा बांसिन फालियो बेखौ ख्रिस्थियान एबा इस्लाम धोरोमनि मानसिफोरा बेखौ फालिया बे हिसाबै अब्लाबो जोङो बयबो बयनिबो धोरोमफोरखौ फोरबोफोरखौ सनमान होलायनानै जोङो भारत बरस'नि नागरिक हिसाबै जोङो खौसेयैनो दंगासिनो दङ